हा डांस मूंखे ॾाढी वणंदी आहे करणु जेॾीमहिल बि फ्री टाइम मिलंदो आहे त मां इहो शौक़ु पंहिंजो पूरो कंदी आहियां हिकु दफ़ो मूंखे ईअं ख़्यालु आहियो त मां पंहिंजो डांस जो वीडियो सोशल मीडिया ते विझां जीअं त इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक ते विझां जीअं मां इहो ख़्यालु कयो त मां पंहिंजी सुठे में सुठी डांस करे इहो वीडियो विधो पर इहो वीडियो विझण खां अॻ में मूंखे पहिरीं जाम डपु पियो थिए त केर ॻारियूं गंद त न ॾींदो कंहिंखें वणंदो या न वणंदो इहो सोचे करे मूंखे डपु थिए पियो पर जॾहिं मां हिमथ ॿधी करे इहो सोशल मीडिया ते पंहिंजो डांस जो वीडियो विधो वीडियो विझण खां पोइ जॾहिं मां ॾिठो त केर मूंखे डांस खे पसंदि कयो आहे या न त ॾिठो त हज़ारे हज़ारनि खां हज़ारु नंबर खां बि वधीक माण्हुनि मूंखे डांस खे पसंदि कयो ऐं मूंखे इहो ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी